हां जी असें नलके दा पानी बी मिला करदा ऐ ते नलके दा पानी ऐ जेह्ड़ा ओह् साढ़ै घर आंदा ऐ अगर नलके दा पानी घर नेंई अवै ते साढ़ै घर जेह्ड़ी जरूरत ऐ ओह् पूरी नेंई होंदी इस करियै नलके दा पानी बड़ा गै जरूरी ऐ नलके दा पानी जेह्ड़ा साढ़े घर आंदा ऐ मैकसिमम जेह्ड़ा ओह् होंदा ऐ साफ गै होंदा ऐ बट कदैं कदैं जदूं बारशां बगैरा कुतै होंदियां उस बेल्लै ओह् जेह्ड़ा क्लीन नेंई होंदा ते ओह् जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् साढ़ै स्टोरेज़ टैंक ऐ जेह्ड़ा ओह्दे बिच्च जंदा ऐ उस कोला बाद अस बाकी जेह्ड़े यूज करने न अस उत्थां उसी सपलाई करने जिस बजह कन्नै केह् होंदा ऐ कि इन केस ' पानी गंदा बी आया होंदा ऐ ते ओह् ख'ल्ल जेह्ड़ी मिट्टी बगैरा होगी ख'ल्ल सैटल डाऊन होई जंदी ऐ ते साफ पानी ऐ जेह्ड़ा ओह् अग्गैं स्पलाई होंदा ऐ